اردو زبان میں شاعری نعت منقبت اور قصائد کے ذریعے روایت کو بیان کیا جاتا ہے لوگ شادی بیاہ عید محرم اور میلاد جیسے مواقع پر اردو میں مخصوص کلام پڑھتے ہیں محافل میں محافل معاشرہ محافل مشاعرہ اور نعت خوانی کے محفلیں اردو تہذیب کا حصہ ہیں اردو ڈرامے اور ناولس میں خاندانی روایات اور اقتدار کی جھلک نظر آتی ہیں بزرگوں کی بات چیت میں اردو کے ادبی محاورے اور حکایت شامل ہوتی ہیں اردو زبان میں دعاؤں اور سلام و کلام کے ذریعے مذہبی عقیدت ظاہر کی جاتی ہے تہواروں پر اردو میں مخصوصی روایتی مبارکباد دی جاتی ہے اردو زبان ثقافتی لباس کھانوں اور رسومات کو بیان کرنے کا ذریعہ بنتی ہے تعلیمی اور ادبی تقریبات میں اردو کا استعمال روایتی علم کی تواریخ کرتا ہے اردو زبان لوگوں کی شناخت تہذیب اور تمدن کو نمائندہ ہے